मेरे पास पालतू जानवर ज़्यादा तो नहीं दो ही है एक कुत्ता और दो तोते जो मुझे बहुत पसंद हैं जानवर पात करें हम पालतू जानवर मेरे कुत्ते की तो वह कुत्ते वा काफी वफादार होते हैं वो पूरे दिन मेरे आगे पीछे घूमता रहता है और मुझे काफी पसंद करता है मुझे वह काफी पसंद आता है उसे जैसा बोला जाता है वो वैसा ही करता है अगर उसे बोला जाए तुम बैठ जाओ तो वह बैठ जाता है वहीं तोते काफी सुंदर आकर्षित लगते हैं उनकी आवाज सुनना काफी अच्छा लगता है